सिंधी मीठा खाधा मीठियूं सेऊ सेव जी मिठाई कोकी कुटी मीठो लोलो मीठी कोकी गुड़ पातो या सेव जी खिरिणी फकी सिंधी माजूम अटे जा लड्डू गोंद जा सुठोरा और जूअरि जे अटे जी कुटी